बिहारमे तऽ इतिहास कालसँ ही शिक्षाके लिए अपन प्रसिद्धि छै बिहारके मे ही नालन्दा विश्वविद्यालय जेकि प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय रहै ओकर स्थापना गुप्त शासक चन्द्रगुप्त कुमार गुप्त प्रथम केने रहै आओर ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय छै ओकर बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय छै जेकि पूर्णियासँ किछु ही दूर भागलपुर नामक स्थानपर छै जकरा पाल शासक धर्मपाल स्थापित करलक रहै आइओ बिहार एकर क्षेत्रीय छै गाँवमे कहिओ लोक बिहार निवास करै छै एकर बारह पर्सेंट ही लोक शहरमे निवास करै छै आओर अठासी पर्सेंट लोक बिहारके कोनो ने ग्रामीण सभ्यतासँ छै आओर बिहार एखनो परिपूर्ण रूपसँ पूर्णतः विकसित नहि भेल छै हमर देशके सरकार राज्यके सरकार ओकरामे प्रयासरत अछि आओर आशा करब किछु समयके उपरान्त बिहार हमर समृद्धिमे आबए आओर बिहारसँ ही पहिला शासक रहए जेकि राष्ट्रीय शासकके रूपमे जानल जाइ बिहारके समृद्धि परिपूर्ण रूपसँ सबकिछु अछि माता गङ्गाके कृपासँ छै एतऽ ने उपजाउ जमीन काफी छै जलौढ़ उर्वरता छै जकरा कारण खेतीमे बिहार अछि आओर शिक्षामे तऽ समृद्धि अछि कि साथ साथ अन्तरराष्ट्रीय इसकुलमे कहिऔ कि पुराना समयमे जे छलै एखन आइ आइ टी बनि गेल अछि पटनामे मेडिकल एम्स अछि पूर्णियोमे बनल अछि सब जगह विकास भऽ रहल छै